कहिए बिहारमे अइसन धर्म छै कि पढ़ाइ होइ छै कि अइसन पढ़ाइ होइ छै कि इसकुलमे बच्चाके पढ़ाइ होइ छै कि अइसन अइसन मिलै छै कि मिआँके पढ़ाइ अइसन नहि होइ छै मिआँके पढ़ाइ होइ छै हिन्दूके पढ़ाइ अइसन होइ छै कि बच्चाके पढ़बै छै खेलौना दै छै कपड़ा दै छै ड्रेस दै छै डिब्बा डुब्बी दै छै पढ़बै ले खाना दै छै अइसन पढ़ाइ होइ छै मोदी दै छै साइकिल दै छै एतेक एतेक रुपैआ दै छै एहन एहन दै छै मोदी एहन एहन दै छै बुद्धि दै छै ज्ञान दै छै आब कि देतै एहन एहन दै छै मोदी तऽ आब एकरासे बढ़िआँ कि देतै बच्चो सुधरै छै आब एहिसे कि बढ़िके देतै एहन एहन बुद्धि दै छै ज्ञान बुद्धि बच्चाके होतै तऽ पहिलेसे तऽ नहिए होइ ने रहै आब तऽ एतेक तऽ बुद्धि दै छै ज्ञान बुद्धि दै छै तऽ पढ़बैके चाही कि एहन तऽ आब एहन बिहारमे होइ छै आब एकरासे बढ़िके कि होतै खाना दै छै पट दै छै पानी पिए ले डिब्बा दै छै आब कि देतै एतना दै छै आब बहुत किछु दै छै मोदी बेगूसरायमे